ہیلو انڈین گیس ایجنسی سے بات ہو رہی ہے میری میرے گیس سلینڈر کا آن لائن بک ہو گیا تھا اس میں میرا جو ہے پتا اس میں چینج کروانا ہے جی سر اس میں کیا کیا ڈاکومنٹ لگیں گے وہ بتا دیتے تو اچھی رہتی کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہیں جی ہاں میرے پاس آدھار کارڈ ہے جی جی پین کارڈ بھی ہے اور کوئی بھی ڈاکومنٹ لگیں گے سر نو سر یس یس یس

اس اس کام کو سر جلدی کر دیتے تو اچھا رہتا کیونکہ میرے گھر کا سلینڈر کبھی بھی ختم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بچے لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس کے کھانے پینے کی ویوستھائیں کیسے اسے پر ہوگی وہ بہت اگر جی سر نہیں نہیں اگر نہیں ہوگا جلدی تو سر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر کھانے میں بہت ہی تکلیفیں ہوں گی گیس سلینڈر کے بنا کوئی اور رسورس ہے نہیں اس کے بعد چولہا وولہا ہے تو نہیں کہ میں کھانا اس پہ بنا لوں جی سر اس کام کو سر جلدی کر دیجیے گا